लाइफसँ जुड़ल बहुत एहन काम छै जेकि ओकरामे पानि छै हमेशा मतलब जरुरी रहै छै पूरा दिन कंटिन्यू पानि रहना चाही तऽ ओकरामे जेनाकि अपन सुबहसँ सुबह उठलिऐ ब्रश करलिऐ मुँह धोलिऐ तऽ ओकरामे भी पानि चाही अगर बादमे नहेनाइ धोनाए नहेनाइ या कपड़ा धोनाइ खाना बनेनाइ जेतना भी काम छै मतलब पानिके बिना तऽ मतलब भए नहि सकैत छै तऽ सुबह से लएके मतलब शाम तक आ ओकरबाद पीना भी छै आदमीके जरुरी पीना भी छै दिनमे जे होइ छै से हेबे करै छै फेर रातोमे दू बार तीन बार आदमी पानि पियै छै कोनो भी तरहसँ मतलब केनहोसँ एलिऐ फ्रेश होना छै तऽ पानिसँ फ्रेश भेलिऐ तऽ पानि एते लाइफमे बहुत इम्पोर्टेन्ट छेबे करै बिना पानिके आदमी बिना पानिके जे छै एक सप्ताह जिन्दा रही सकैत छै ओकरबाद नहि रही सकैत छै बिना खानाके तऽ एक महीना तक आदमी जिन्दा रही सकैत छै लेकिन बिना पानीके एक सप्ताहसँ जादा जिन्दा लोक रही नहि सकैत छै आ पानिके ओहिमे बहुत जरुरी छै तऽ जरूरतके हिसाबसँ पानि हमरासब यूज करै छिऐ ईहो बात छै कि वेस्टो नहि करना चाही पानीके जरूरतेके हिसाबसँ यूज करना चाही किआकि हमसब जानिए रहल छियै पानि केतना मतलब प्रदूषित भए रहल छै निचाँमे हमरा सबके तऽ फिलहाल पानी छेबो करै बहुत एहन एरिया छै कि डेढ़ सए फिट घुसि जाइ छै दू सए फिट घुसि जाइ छै तैयो ओकरा पानी नहि मिलैत छै तब पानिके अच्छा तरीकासँ यूजो करना चाही बस इएह सब